हेल' थिंख्रि जोंनि बर' रावआथ गोबां जौगानो हमबोबाय दा नों मा माब्रै मोनदों माबायदिखौ नोजोर खालामदों

फारिलाइ गोजौ फारसे हादों हादों नाथाय आं मोनसे खोथासो सानदों जोंनि आसाम हादोरसायाव बर' रावखौ जेनेबा जों दाइनथि फारिलाइआव हाबदोंब्लाबो जोंनि आसाम हादोरसायाव बर' रावखौ रायज्लायनो नागिरा खमै रायज्लाययो गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा नाथाय जों गुबुन हारिनि रावखौ जों बर' हारिया ओरैनो हायो बा रायज्लायो बा दा जों आसामाव थानाय हिसाबै जों एसामिसखौ मोजाङै हायो बर' सुबुंफ्राबो आरो भारतनि नेसनेल रावखौथ' जोङो हिन्दीखौ हायो नाथाय जोंनि रावखौदि गुबुन हारिया बाहाया बा रोंनो सोलोङा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव साननानै आं लायो नाथाय नों मा सानो बेनि सायाव

अह बिदिब्लाथाय जों बर' रावखौ गुबुन हारिनोबो सोलोंनो सोलों होनायाव जेबो हेंथा फैनाय नङा जों आस'ल'थे गासैखौबो बायदथा खालामनांगौ आरो दिनैनि समाव जोङो जोंनि जिथु एसेबां जौगानाय हारिमु हिसाबै बा हारि हिसाबै जों आसामाव थागिबि हिसाबै जों एखदम जोंनि रावआ गोनांथि दंथारो आरो माने जोंहा इम्पर्टेन्ट मोनांगौ जेरै अफिसफोराव बा आर'जलाइ गथायनायाव जोङो बर' रावजोंनो आर'जलाइ लिरनानै गथायनो हानाय मोनसे पावारा फैनांसिगौ आरो जों जिथु जोंनि रावा इसिबां जोंनि कालचारा इसिबां गोजौ थाखोआव दावखोबाय मोजां नांदों नोंजों रायज्लायनानै बर' रावखौ जों रायज्लायनायल' नङा जों साफा साफा बर' रावखौ फेहेरनो बा गोजौआव दैखांनो जोंहा दायथ' दङ आरो नोंबो आंबो दायथ' लानानै जों खामानिखौ मावलांनांगोन बा गुबुन फोरोंनो नांगोन जोंनि थुनलाइखौ जौगा जों गोजौ थाखोआव थांथारनांगोन बर' हारि हिसाबै दा दोन्थनोसै नामा दिनै दे गोजोननाय थाबाय